सिंधी माण्हू त असां परियां खां ई जाहिरु थी वेंदा आहियूं के भई असां सिंधी आहियूं ब असां दिलदारु हूंदा आहियूं अलाही ऐं असां किथे बि वेंदा आहियूं त हिक ॿिए खे भाकुर पाए चोटी वेंदा आहियूं भई जय झूलेलाल कंदा आहियूं वाहेगुरु कंदा आहियूं ऐं असां वेही परिया खां ई असांजी ॾिसण में ई असांखे ख़बर पई वेंदी आहे पहचान थी वेंदी आहे के भई साम्हू वारा सिंधी आहिनि